طلبہ كے دوسرے قبضوں قصبوں كے لیے اسكول یا ہائی اسكول كی پڑھائی كے لیے جانا یا اسٹوڈینٹس كو دوسری جگہ میں ہائی اسكول میں ایڈمیشن لینے كے بعد ان كو آنے جانے كے لیے كنوینس كے لیے پرابلم تو ہوتی ہی ہے كیوںكہ ڈائریک كوئی بھی بس كا انتظام تو ہوتا نہیں ہے بسوں كو چینج كر كے جانا پڑتا ہے یا ركشے سے یا جیسے بھی اپنی كنوینس ہو اس سے جانا پڑتا ہے اور اپنا ٹریول كے لیے اپ این ڈاؤن كے لیے جیسے تو بہت زیادہ چلنا بھی پڑتا ہے اس كے بعد پھر كوئی بس بسوں كا ہوتا ہے آنے جانے كا سفر اس كے لیے ٹائم بھی زیادہ لگ جاتا ہے اور ایک گھنٹے یا دو گھنٹے پہلے اپنے گھر سے نكلنا پڑتا ہے كیونكہ آس پاس تو ہوتا نہیں ہے ہائی اسكول کی جو پڑھائی ہوتی ہے وہ گھر سے كافی دور ہی ہوتا ہے آس پاس تو بہت كم ہی ایسا ہوتا ہے كہ ہائی اسكول گھروں كے پاس ہو كیونكہ یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں كالجز وغیرہ سب گھر سے دور ہی ہوتے ہیں وہاں آنے جانے كے لیے كنوینس كی بہت زیادہ پرابلم بھی ہوتی ہے اور یہ بسوں كا استعمال اس میں زیادہ كیا جاتا ہے لیكن آج كل جیسے میٹرو چل گئی ہیں تو میٹرو سے بھی لوگ ٹریول كرتے ہیں اسٹوڈینٹس وغیرہ كہیں جیسے دہلی یونیورسٹی جانا ہو یا كہیں كہیں دور جانا ہو میڈیكل كالج ہیں یا پھر كسی بھی بڑی بڑی انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں كے لیے میٹرو كا یوز كیا جا سكتا ہے اور بسوں كا ركشوں كا استعمال تو آس پاس كے لیے ہو جاتا ہے لیكن دور كے لیے نہیں ہو پاتا بس بس كا استعمال ہو جاتا ہے جو گورنمنٹ بس ہوتی ہیں جو ٹریولنگ كے لیے آسانی ہوتی ہے اس كے لیے لیكن بس یہ ہے كہ بسوں میں اگر سفر كریں تو اس میں ٹائم زیادہ یوز ہو جاتا ہے بچوں كے لیے مشكل ہو جاتی ہے بچے جلد سے جلدی گھر سے نكلتے ہیں تو ٹائم ٹریولنگ میں زیادہ ٹریفک ہوتا ہے تو اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے میٹرو سے تھوڑا كم ٹائم لگتا ہے اور كسی كے پاس اپنی كنوینس ہو بائک ہو وغیرہ یا كوئی سائیكلنگ كا یوز كرے تو اس میں بھی آسانی ہو جائے گی لوگوں كو اسكوٹی آج كل لڑكیاں جاتی ہیں اسكوٹی وغیرہ سے تو ان كے لیے بہت اچھا كنوینس ہے یہ اسكوٹی سے جلدی اپنا كالج پہنچ سكتی ہیں لڑكیوں كے لیے شہر میں زیادہ تر لڑكیاں اسكوٹی سے ہی ٹریول كر رہی ہیں آج كل تو یہ زیادہ آسان ہے ورنہ وہی میٹرو میٹرو كا یوز ہو جاتا ہے اور یہ چیلینج بھی ہے اور جو پرائمری بچے ہوتے ہیں پرائمری كے لیے جو تھوڑے سے بچے پہ دھیان زیادہ دینا پڑتا ہے پرائمری بچوں كی تعلیم جو ہوتی ہے اس كے لیے پرائیوٹ اسكول بھی ہوتے ہیں اور لوگوں لوگ اپنے بچوں كو مدرسوں وغیرہ میں بھی ڈال دیتے ہیں اس میں بھی پرائمری كا سكھایا جاتا ہے